पहिरीं जनवरी ॿ हज़ार हिकु यारहं दिसंबर ॿ हज़ार टे एकवीह डिसंबर ॿ हज़ार छवीह अगस्त ॿ हज़ार सोरहं पंजवीह जुलाई ॿ हज़ार वीह